नट्स बोल्ट आज कल जो पहले चीज़ें जो मिलती थी पर वो अब नहीं मिलती हैं हम ने अपने गेट में मैन गेट में बोल्ट का यूज किया था जो पहले लंबे लंबे बोल्ट मिलते थे वो अब बंद हो गए हैं अब छोटे छोटे से नट बोल्ड आ गए हैं जो गेट बारबार खोलने पर ही निकल जाते हैं सारा गेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और हमें बहुत सी असुविधाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है सारी जो हम ने प्लाश्टिक लगवाते हैं वो पूरी जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं उसके ज़रिए निकल जाते हैं ये तो मैं गुज़ारिश करती हूँ कि में बड़े बड़े जो पहले जो चीज़ मिलती थी वही चीज़ हमें मिलनी चाहिए ये छोटे छोटे बोल्ट बहुत ही बेकार हैं इन से हमें बहुत ही असुविधा होती है इन चीज़ों को अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए ये यह चीज़ें बहुत ही बेकार होती हैं और ज़ंग लग जाता है बहुत ही आसानी से